जैसे कि हमारा सवाल आपका सवाल है रसोई घर में बिजली कैसे उपकरण हुआ तो बहुत पहले तो बिजली थी ही नहीं तो दिया जलाते थे दिया जला कर रसोई घर में खाना बनता था जैसे दिया वो ई तेल डालके दिया जलाते थे पहले तो मिट्टी का तेल आता था मिट्टी की तेल में और ये बर्नी वाले सीसी में उसमें दिया बना कर मिट्टी का तेल डाल कर दिया जलाते थे और उसके बाद जब मिट्टी का तेल बंद हुआ तो वही सरसों के तेल में जैसे कोई भी तेल में घी में और दीपक में बना कर दिया बना कर दिया जलाते थे और जैसे जैसे समय बदला गया जैसे कि ये रसोई घर में पहले गैस नहीं थी अब तो जैसे जैसे समय बदलते गया वैसे वैसे गैस भी हो गई है तो जैसे पहले लकड़ी से ही खाना बनता था तो बारिश में लकड़ी की खाना भी नहीं बन पाता था जैसे बारिश हो गया तो खाना ही नहीं बन पाता था अब तो गैस हो गया है तो गैस में कोई दिक्कत नहीं है चाहे जब मर्जी तब खाना पकाओ खाओ अपना और और फटाक से बारिश में पहले तो क्या बोलते हैं कि खाना ही नहीं बन पाता था वो बारिश के कारण लकड़ी बी गीली हो जाती थी खाना नहीं बन पाता था अब तो कोई दिक्कत नहीं है समय के हिसाब से ये क्या बोलते हैं गैस है गैस पर खाना बन जाता है फटाक से